मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रेहा फर्स्ट आर्डर दा जेह्ड़ा मेरा फर्स्ट आर्डर हा ओह् में मीशो पर आर्डर कीता हा ओह् ही मेरी इक ड्रेस हां जी ड्रेस ही मेरी ते बोह्त ही अच्छी क्वालिटी ही मतलब ऐसा मतलव फोन दे अकार्डिंग मतलब जियां फोन उप्पर दस्सदे ओह्दे अकार्डिंग मतलब प्राइस दे अकार्डिंग ठीक गै ही फाईव हंड्रेड में कुछ दी मंगवाई ही प्राइस दे अकार्डिंग ओह् ठीक ही मतलव ठीक पाजिटिव एक्सपीरियंस अगर में सनां ते ठीक रेहा मतलव इन्ना खास अच्छा बी निं बट अगर आनलाईन शापिंग जेह्ड़ी ऐ मतलब एह् घर बैठे दे हून एह् सेफ सेफ ही इक मतलब डिलीवरड डिलवरी होंदी ऐ असें असें इक ते अगर अस आनलाईन ट्रांसजेक्शन करचै ते अगर अस चीज ओह् बापिस वी करानी होऐ ते अस जेह्ड़ी साढ़ी मनी ऐ ओह् डायरेक्ट साढ़े अकाउंट बिच बी आई सकदी ऐ ते में सारें गी एह् प्रेफ्रेंस करनी कि आनलाईन शापिंग जेह्ड़ी ऐ इक बैस्ट शापिंग ऐ बस चीज दी मतलव अगर अस कोई चीज दुकान उप्परा खरीद चै जां अस मतलव आनलाईन मतलव सिर्फ क्वालिटी असें इ'यां लगदा कि यार अगर अस इयै चीज अस मतलव सामनै दिक्खी लैचे कि ओह् जैदा अच्छी लगनी असेंगी एह् चीज हर ही हर इक दी मेंटाटिली बिच होंदी कि अगर अस एह् चीज मतलव इं'या दिक्खियै लैगे ते शायद एह् शैल होऐ ते आनलाईन बिच अस घट्ट थोह्ड़ा अस घट्ट प्रेफ्रेंस करने होने बट ऐसा निं ऐ कुछ कुछ ऐसा होंदा कि केईं बारी आर्डर जेह्ड़ा ऐ ओह् स्हेई नेईं आंदा ते मतलब असेंगी लगदा कि यार एह् अगर हून साढ़ा आर्डर एह् खराब आया ते सारे गै आर्डर इयै नेहं आने बट नेईं ऐसा जेह्ड़ा एह् नेईं होंदा अगर अस फर्स्ट आर्डर जियां करचै ते मेरा मतलब बोह्त अच्छा आर्डर आया ते में सोचना कि नेईं यार आनलाईन शापिंग जेह्ड़ी ऐ स्हेई होंदी असें आनलाईन गै हर इक चीज आर्डर करनी चाहिदी अगर मेरा सैकेंड आर्डर में मंगाया ओह् अगर स्हेई नेईं आया ते फ्ही साढ़ी मेंटालिटी जेह्ड़ी ऐ चेंज होई जंदी अस सोचने कि यार आनलाईन बेकार ऐ बेशक असें दौ सौ रपेआ बद्ध गै लग्गोग चाहे पर असें इं'या लैती दी खरी ऐ मेरा ते अच्छा एक्सपीरियंस रेहा जेह्ड़ा ऐ आनलसाईन शापिंग दा फर्स्ट आर्डर जेह्ड़ा में मंगाया हा ते बोह्त ही ठीक ऐ अच्छे रिव्यूज नोह्ड़े मतलव क्वालिटी वाइज मतलब मतलब ओह्दा कपड़ा सब कुछ मतलव मेरे अकार्डिंग जेह्ड़ा ऐ ओह् अच्छा रेहा ते सिर्फ ड्रेस गै नेईं असैं कोई होर चीज मंगवानी हो शूज होइये मतलव एक्सेसरीज होइये मतलब होम डेकोरेटर दा कोई बी चीज मंवानी सब तो स्हेई मिगी चीज होम डेकोरेटर होम डेकेरेटर दी अस कोई बी चीज मंगागे ना ओह् बोह्त ही जैदा बैस्ट आनी अच्छी आनी ऐ बाकि कपड़े दी क्वालिटी थोह्ड़ी घट्ट होंदी ऐ शूज चप्पल एह्दी क्वालिटी बी ठीक होंदी ऐ ते होम डेकोरेट दी एह्दी सबतो स्हेई क्वालिटी लगदी मिगी